औ जोंनि जायगायाव दावबायारिफोरा बेरायनो फैयोब्ला गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै जोंनि माब्लाबा मा होनो जोंनि जायगायाव मैदेरनि जायगा नालाय मैदेरफोर थाफैयो बिनि थाखाय जोंनि जायगाफोराव जानला मोनला दावबाय आरिफ्रा दावबायफैयोब्ला मैदेरफोरजों जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो मैदेरखौ नुयोब्लाथ' गासैबो सुबुङानो गिखायो नालाय गिनायजोनो खारनो रोङा जायो बिफोरावनो जोंहा खायसे खायसे दावबायारिफोरा जिउबो खोमानांदों मानो होमबा जों जि जायगायाव थायो बे जायगायाव मैदेर थाफैयो बिनि थाखाय बिसोर दावबायारिफोरा मैदेरखौ गि नुनानै माबायदि खारनांगौ बिफोरखौ बिसोरो मिथिया नालाय बिनि थाखाय बिसोरो बिसोरो हेंथा मोनो बा मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो जोंनि जायगाथिंजाय बांद्राय हान्थामेलानि थाखाय असुबिदा जोंनिथिं लामाफोराबो बांद्राय मोजां नङा आरो जोंनि आं जि जायगायाव थायो बेथिंजायनिबोला लामा सामाबो मोजां नङा आरो लामाबो गैया बागान दोङो बागान गेजेर गेजेरसो थांनाय जायो बे बागानफोरावबो माब्लाबा बिदिनो मैदेर थायो मालाबा सिलाय बायदिसिनाफोरबो थायो लोगो मोनो बिनि थाखाय जों बिफोरदों मालाबा दावबायारिफोरा मोगा मोगि जाफैनो गोनां जायो आरो जोंनि जायगायाव बांद्राय दखान दखानफोरनि राहा गैया गासिबो सुबुङानो गोरिबि गोरिब नखरनि नालाय बिनिखायनो दखान गलाफोरनिबो असुबिदा जायो बिनिखायनो जोंनि जायगायाव फैयोब्ला दावबायारिफोरा मोगा मोगिजों भुगिनो गोनां जायो